जोंहा गोदोनि समाव फ्रेसार खुखारआनो गैयामोन गेसबो गैयामोन बेनिखायनो जोङो अरदाबावसो सङोमोन थौआवहाय सङोमोन आरो दा गेसबो थाबाय फ्रेसार खुखारबो थाबाय दा बांसिन फ्रेसार खुखाराव संनाय जायो गोदोनि समावथ' बेफोर बुस्थुफ्रा गैयामोनना बेनिखायनो अरावसो सङोमोन थौआवहाय नाथाय दानि फ्रेसार खुखाराव संनायजों अराव संनायजों अराव संनाया साबसिन जायो गोथावसिन जायो जानो ओंखामाबो मोजांसिन जायो आरो किन्टु दा आरो बांसिनानो फ्रेसार खुखारावसो संनाय जासै बयखौबो गेस थाबायना फ्रेसार खुखारबो ओंखारबाय साबसिननिफ्राय साबसिन नागिरबाय सोरथो अराव संबावनो अराव संबा हांगार नाङो मानजिनोबो खस्थ' जायो बेनिखायनो फ्रेसार खुखारावनो संजोबोसै आरो बांसिनानो सोरबा सोरबा सङो दाबो अराव लांदांआवनो खिन्थु जानो थाखाय लांदांआव संनायासो साबसिन जायो दे फ्रेसार खुखारनिफ्राय बेनिखायनो सोरबा सोरबा दाबो लांदांआवनो सङो थौआवहाय बिदिनो माब्लाबा माब्लाबा आलासिफोर फैयोबा बुरजा बुरजानि जानायनि थाखाय जोङो थौआवनो संनाय जायो लांदांआव फ्रेसार खुखाराव ओरैनो न'आव एसेल' जानायबा संब्र'बनाय जायो आरो